ऐसा तो आज के समय में नहीं है कि जो भारत देश है वो विभिन्न संस्कृति को विभिन्न धर्मों को साथ लेकर चलने वाला देश है आज के समय में ऐसी स्थिति तो यहाँ पर कहीं नहीं है कि कोई धर्म के मतलब कुछ चुनौतियाँ हों सब अपने अपने धर्म में अपने अपने क्योंकि भारत अगर भारत का तो संविधान है उस स्वतंत्र है निष्पक्ष है यहाँ पर सभी धर्म के लोगों को समानता का अधिकार है संस्कृति का अधिकार है अपने अधिकार के प्रति कर्तव्य को का भी अधिकार है कि जो जो धर्म में चाहे वो धर्म में जा सकता है लेकिन आज के समय में ऐसी कुछ चुनौतियाँ सामने नहीं आती हैं हाँ कुछ लोग कहते हैं कि चुनौतियाँ हैं अपने अपने धर्म में जैसे कुछ विधर्मी लोग आकर अपने अपने धर्म के प्रति अ अजागरण के माध्यम से लोगों को प्रभावित करते हैं या फिर मतलब भै भड़काते हैं अपने अपने धर्मों के माध्यम से कि वो धर्म ऐसा है वो धर्म ऐसा है तो उसमें कुछ चुनौतियाँ आ सकती है लेकिन वैसे मानें तो सब अपने अपने धर्म में श्रेष्ठ हैं इसमें कोई चुनौती नहीं आती